मेरा जेह्का सबतूं गंदा अक्सपिरियस ओह् ही मेरी बोतल मिगी ओह् पसंद बी बड़ी ही जल्लै मं उसी रखदी ही न अपने कोल त उसी बार बार बार बार चुक्कना पानी भरना ओह्दे ओह्दे कोला मिं थोह्ड़ा बी ऐ क्या में ओह्दे कोला उस चीज कन्नै नि नैगटिव की उसी में जि'यां बैकै च पाना उनैं कदे भुञां पेई जाना कदें ख'ल्ल ते मं उसी जेह्का कालेज दिक्कत औंदी ते मि ओह्दी बजह् कन्नै नैगटिव होएआ हा